आङो मोनसे कुरटि बायदों बे कुरटिया जोबोद मोजां गासैखौबो नायनानै फिट आवबो बदि यावबो फिट जादों आरो कालार खौबो बिराद मोजां मोनदों ओंखायनो आं बे कुरटिखौ जोबोद मोजां मोननानै आं बायनानै लाबाय आरो दानिया मोनसे अलाइन आव आङो बिहरबावदोंमोन नाथाय आंनि फिट खौ लानानै माफ हरनायबादि सौफैयाखै आरो आंनि कालार आंनि कालार फसायनाय बायदि सौफैयाखै बेखायनो आं बेखौ मोजां मोनाखै बेखायनो आं बे कुरटिखौ फसायाखै